पहले पहले जो कि मतलब हम लोग के पास जो है कीपैड मोबाइल था जो ये छोटी वाली मोबाइल होती थी वह था मतलब जो कि उससे हम लोग सिर्फ बात ही कर पाते थे और अब के मतलब जमाने में ऐसा हो गया है कि जो मोबाइल से बात भी कर सकते हैं और जो है वीडियो कॉलिंग भी बात कर सकते हैं और मैसेज भी कहीं करना होता है तो मैसेज भी कर दे रहे हैं और जो है ये जो खाते से मतलब जुड़ा है तो उसमें म यदि हमे पैसा भी चाहिए तो हम भ किसी को तो हम मतलब फोन पर भी मार सकते हैं जो है मोबाइल से मतलब इतना सरल सिस्टम चल गया है कि जो हमे कहीं यात्रा करन करना है कहीं मतलब बाहर जाना है तो जो हम मोबाइल से टिकट भी बुक करवा सकते हैं होटल भी बुक करवा सकते हैं और जो है मोबाइल में जो है मूवी भी देख सकते हैं और जो है पिक्चर देखते हैं मतलब बहुत सारी मतलब उसमें सुविधाएँ हैं मोबाइल में जो कि हम उसमें कर सकते हैं और जो कि मतलब उसमें बहुत जानकारियाँ मतलब हम लोगों को प्राप्त होती है टच वाली मोबाइल जो बड़ी वाली पहले मतलब ऐसा नहीं था अब के जमाने में अग बहुत तरह की मतलब जो है सुविधाएँ मतलब मिल रही हैं लोगों को जो की जानकारियाँ बहुत सारी और प्राप्त हो रही है हम लोगों को पहले मतलब ऐसा नहीं था